उदालगुरि जिल्ला हिसाबै सरासनस्रा जितु थांना थानायनि जौखांनाय राहाफोरा जाबाय होखानाय बायदिनो साहा खिथि आरो लोगोसे दुब्लि हर्टिकालसार होनना बुंगोन बेखो आरो दैज्लाङाव गायनाय माइ माइ खिथि बिबायदि जुनारजों जुनारजों आं नुनो मोनाखै फ्राय मानसियानो उदालगुरि हिसाबै साहा खिथिजों निर्भर जानानै थायो गोबां मानसिया बिघा गावबा गाव बागानावनो साहा गायनानै गावनि डेलि निड्स बेखौ सुस्रांनानै लादों जों नुनो मोनो फ्राय साहा पातआव उदालगुरिनि साहा पातआव जोङो साहा बागानखो नुनो मोनो मानो होमब्ला साहा पातआ जाबाय मोनसे हाजोजों नांजाबनाय मोनसे जायगा जों बेफोराव गोबां बिघानि साहा बागानखौ जों नुनो मोनो जायजों भिथोरनि ओनसोलनि उदालगुरि ओनसोलनि साहा पातनि जितु रायजो राजाफोर साहा खिथिजोंनो नांथाबनानै थायो आरो सोलियो लोगोसेनो उदालगुरि हिसाबै जों बर' हिसाबै डेलि निड्स हिसाबै जानाय आदार जितु आं माइ खिथिजों निर्भर जानानै थायो

गोबां एन्टायार उदालगुरि होननानै बुंजागोन फ्राय माइजोंनो थायो आरो बिदिनो सोलियो सोलिनाय जानाय सोलिलाङो लोगोसेयैनो आथिखालनि खायफा खायफा मानसिया डैरि फार्म मोसौ फिसिनाय एबा पिगारि अमा फिसिनाय बे आबादखोबो मावनानै गावनि नांगौखौ बोस्रांनानै लादों आरो मोजांबो जादो होननानै आं सानो लोगोसेनो नांगौ हिसाबै मानसिनो जोबनो थाङा मोनसे मोनसे आयदा लानानै जितु सोलिलांदों आं बेखो बाखनायो आरो मोजां मोनो जों डेलि इउस बाहायनाय हिसाबै गोबां साननांगौ जायो जितु बेफोरबायदि गायलु गायला फिसिलु फिसिला फिसिनानै गावनि थांना थानायनि राहा खालामनानै लानो हादों आं साबायखर बाउहरो जासिगोनदां दे